مجھے زندگی میں جب بھی اپنے فون یا لیپٹاپ سے تعلق کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے یوٹوب پر جاتا ہوں یوٹوب پر ہر پرابلم کا سولوشن ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں نا موڈرن پروبلم ہے موڈرن سولوشن اسی طرح ہر پرابلم کا حل یوٹوب پر موجود ہوتا ہے میں اس کو حل کرنے کے لیے سب کچھ کوشش کرتا ہوں جو یوٹوب پہ بتایا جاتا ہے اگر لاسٹ میں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں سروس سنٹر جاتا ہوں یا لوکل موبائل شاپ پر جاتا ہوں